सर नमस्कार आप ओला से बोल रहे हैं मैंने आप के यहाँ से एक गाड़ी बुक की थी मैं अपने परिवार के साथ कैला देवी के लिए जाना चाहता था इस लिए आप का ड्राइवर कॉल नहीं उठा रहा है क्या आप अपने ड्राइवर को कॉल कर के बता सकते हैं कि वह क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है आप अपने ड्राइवर को बोल दीजिए या तो वो टाइम से पहुंच जाए नहीं तो हम आप की गाड़ी कैंसिल कर के दूसरी किसी और गाड़ी को बुक कर लेंगे